हाँ हमारे करौली जिले में मनोरंजन गतिविधियाँ अनुरूप से प्रसिद्ध हैं और यहाँ पर मनोरंजन के प्रकल्प भी काफ़ी हैं जैसे हमारे यहाँ पर पार्क हैं उनमें हम अच्छी तरीके से मनोरंजन करते हैं टहलते हैं घूमते हैं और हमारे यहाँ खेल सुविधा भी काफ़ी हैं और हमारे यहाँ थिएटर भी हैं करौली जिले के अंदर जैसे हिंडौन सिटी में थिएटर भी है जो नई नई मूवियाँ आती हैं और हम उनको देखते हैं उनमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं उनको भी हम देखते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है और हमारे आसपास ऐसे मूवी थिएटर अच्छे अच्छे हैं जिसमें हम खेल के मैदानों को भी अच्छा देते हैं और हमारे यहाँ पर अच्छे अच्छे पार्क भी हैं बगीचे भी हैं इनसे हम अच्छे तरीके से मनोरंजन करते हैं ऑनलिंक के टाइम में घूमते हैं फिरते हैं तो हमको बहुत ही हमारे स्वास्थ्य में लाभदायक मिलता है और हमारे यहाँ पर प्रवेश द्वारा भुगतान भी किया जाता है जैसे हमारे बगीचे हैं होम थिएटर हैं उनमें मैदानों में खेल मैदानों में हमको प्रवेश द्वारों द्वारा भुगतान भी करना पड़ता है और कई ऐसे स्थल भी हैं जहाँ पर हमको मुफ्त में भी प्रवेश द्वार मिलता है जिससे हमको बहुत खुशी मिलती है अच्छी अच्छी चीज ऐसी सुविधा भी हैं करौली जिले के अंदर